आङो गोदान रेसिपिफोरनि संग्रा खावग्रा मिन्थिनो नोंथाङा बबे संनायनि मिन्थिनायखौ लानो नागिरदों दिनै आंनि संनाय सोलोंनायखौ आङो ओ युटुबाव नायनानै एखनबा सोलोङो आसारफोरखौबो युटुबावनो नायनानै खालामनो सोलोङो आङो बेदर संनाय बायदिसिना ओंख्रि ओंखाम संनाय मसला थाव होनाय बेफोरखौ आङो गासिबो युटुबनिफ्रायनो सोलोंनानै लानानै नखराव बाहाय होयो बिनिफ्रायनो आङो फिसा फिसौनोबो बेफोरखौनो बानायनानै जाहोयो आरो फिसाफ्राबो गासिबो आंनिफ्रायनो सोलोंनानै लायो आरो आं बे युटुबफोरनिफ्रायनो एखनबा माखौबा माखौबा बोदेरनानै खामानिफोरखौ सोलोंनानै लायो बेखौनो नायनानै आङो नखरावबो बाहायनानै सोलोंङो